ॿ हज़ार चोवीह टे लख ॿारहां हज़ार अठावीह हज़ार टे चार लख ॿियासी हज़ार तेरहां नव लख ॿारहां हज़ार ॿ सौ टे